मेरा मानना है कि पहले की विचारधारा थी कि जिन महिलाओं को नृत्य करने का शौक था उन महिलाओं को समाज समर्थन नहीं देता था पर आज समाज समर्थन देता है आज समय बहुत बदल गया है शोशल मीडिया में आज कल कितने ही रील और वीडियो हैं जिन में महिलाएँ अपना नृत्य कर के दिखाती हैं और अपने शौक को पूरा करती हैं यह चुनौतियाँ पहले किस ज़माने में थी जब लोगों की सोच अलग थी आज ऐसी शौक नहीं हैं आज महिला नृत्य नर्तकियों को बहुत सम्मान दिया जाता है और बहुत बहुत उनको इज़्ज़त दी जाती है